कॾहिं कॾहिं असां पंहिंजे शिड्यूल मां एतिरो त परेशानु थी वेन्दा आहियूं छो जो सॾियो ॾींहुं इहो कमु ऐं कमु ऐं ड्यूटीयूं कन्दे कन्दे असीं पाण खे विसारे छॾीन्दा आहियूं त पंहिंजे पाण जो टाइम कढण लाइ पाण खे वक्त ॾियण लाइ मां माथेरान हली वेन्दो आहियां छो जो माथेरान में न प्रोप्रर नेटवर्क हुन्दो आहे ऐं न इंटरनेट हलिन्दी आहे ऐं सॾी फैम्लीअ खे टाइम ॾेई सघिबो आहे पंहिंजे पाण खे बि टाइम ॾेई सघिबो आहे ऐं उनजो एक्पेरियंस त ऐॾो त सुठो हुन्दो आहे जो असीं पाण में एतिरो मज़ो कन्दा आहियूं जो ज़िंदगी ईंअ पई लघिन्दी आहे त उहे ॾींहुं ज़िंदगीअ जा सच्चा ॾींहुं आहिनि